ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ متأثر کر دیا ہے ہم ٹیکنالوجی کی وجہ سے گھر بیٹھے ہی بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے اگر ہمیں کچھ منگانا ہے تو ہم گھر بیٹھے منگا سکتے ہیں ہمیں کوئی چیز بھیجنی ہے کسی کے یہاں پر تو ہم گھر بیٹھے بھیج سکتے ہیں موبائل کے ذریعے جیسے موبائل سے ہم جو ہے موبائل میں بہت سارے ایسے ایپس وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ہم جو ہے کچھ کھانا بھی آڈر کر سکتے ہیں ایون ہم لوگ جو ہیں پلین وغیرہ بھی اگر ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم اس فون کے ذریعے بک کر سکتے ہیں ہم اپنی ٹرین بھی بک کر سکتے ہیں بہت سے کام کر سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی جیسے ہم گھروں کے ہمارے کام آسان ہو گئے جیسے ہمارے گھر پہ مکسر وغیرہ ہوتی ہے گرائنڈر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم مسالے وغیرہ پیس سکتے ہیں انڈکسن وغیرہ ہوتا ہے جس پہ ہم کھانا بنا سکتے ہیں اور فریج وغیرہ ہوتا ہے جس میں ہم کھانا رکھ کر اپنا کھانا گرم مطلب ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں اور صحیح رہتا ہے ہمارا کھانا سڑتا نہیں ہے اور اوون وغیرہ میں ہم اپنا کھانا گرم کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہمارے لیے مددگار ہے